हैलो नमस्ते दीदी जी दीदी

जी शादी में लेना है दीदी शादी में लेना है हाँ तो हम आपको बताते हैं आपका मतलब शादी में लेना है तो ऐसे पनीर चलता है तीन सौ रुपये किलो ठीक है हाँ हाँ वही हम आपको बता रहे हैं यह अच्छा खाने में खाने में खाने में आपको यहाँ हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको शाकाहारी से लेकर और मनसा मतलब जो भी आप सर्वाहारी मांसहारी जो भी आप खाना पसंद कीजिएगा मेरे यहाँ चिकन भी मिलता है मछली भी मिलता है पनीर भी मिलता है पनीर में हर एक क्वालिटी मिलेगा शाही पनीर इसके बाद प्याज़ा पनीर मटर पनीर मतलब आप जो भी पनीर के मेटर में आप जो भी लीजिएगा हर एक पनीर मिलेगा इसके बाद आपको सादा खाना भी मिलेगा चावल दाल रोटी सब्ज़ी पापड़ तिलोरी जो भी होता है उसका हर एक चीज़ मिलता है अगर आपको जैसे चावल खाएगा तो डेढ़ सौ आ डेढ़ सौ रुपये प्लेट मिलता है ठीक है और अगर रोटी खाइएगा तो आपको डेढ़ सौ में पाँच रोटी और सब्ज़ी और खीर यह रात को खाना मिलता है रात में आपको मिलेगा इसका भी रेट डेढ़ सौ रुपया है और समोसा का रेट है बारह रूपया लिट्टी का रेट है पंद्रह रूपया और जलेबी का चल रहा है एक सौ बीस रसगुल्ला का चल रहा है चल रहा है स्पंज का चल रहा अभी आ आप मिठाई की क्वालिटी में आप अगर आइ आ रहें तो मैं जैसा आप क्वालिटी मिठाई का देखिएगा उसी हिसाब से रेट उसका चलता है ठीक है गुलाब जामुन का चलता है कुछ आ मतलब गुलाब जामुन का आपका मिल जाएगा चार सौ के आसपास और व्हाइट वाला जो स्पंज आता है उसका भी आपको चार चार साढ़े चार सौ के आसपास मिल जाएगा आप आइए मेरे दुकान पर देखिए मेरे दुकान का सारा और खाना अगर ऑर्डर नहीं दीदी सुनिए ना आप मेरे दुकान जैसे अभी आपको कुछ अगर ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी जैसे मछली में अगर ऑर्डर करना है तो उसमें कर दीजिए आपको फ्राई किसी भी मिलेगा रस रेडी भी मिलेगा और मंचूरियन भी मिलता है आप आप जो भी मतलब अगर तंदूरी रोटी पसंद करते हैं तो वह मिलेगा और अगर प्लेन रोटी पसंद करते हैं तो वह मिलेगा अब जो भी मतलब पसंद करते है आपको वह सारी चीज़ मिलेगी आप कुछ ऑर्डर कर रहे ठीक है ठीक है अगर अभी ऑर्डर नहीं कर रहे तो आपको जब टाइम मिलेगा ऑर्डर कर दीजिएगा ठीक है